हलो मूंखे तव्हांजे ओला ड्राईवर जे लाइ हिक शिकायत करणी आहे मां जंहिं नंबर तां हाणे तव्हां सां ॻाल्हायां थी न उन नंबर सां ई मां हाणे ओला ऑटो बुक करायो हुओ साईं विलायत राय खां ऐं मूंखे वञणो आहे अंबरनाथ जे संजीवनी हॉस्पिटल ताईं जीअं त मां ऑटो बुक करायो मूंखे ॿ मिंट ॾेखारे पियो मां बिल्डिंग जे हेठा लही बीठमि ऑटो आयो मां ऑटो में वेठसि रस्ते ते कुझु बि न बीहारियो न छा असां पंहिंजी जॻह ते पहुतासीं अंबरनाथ संजीवनी हॉस्पिटल जीअं त मां जॾहिं ओला कराई हुई तॾहिं मूंखे सौ ॾह रुपया भाड़ो ॾेखारे पियो पर जॾहिं मां हुते लथसि त तव्हां जो ड्राईवर मूंखे सौ टीह रुपया चवण लॻो त तव्हां मूंखे ॿुधायो मां वीह रुपया वधीक छो ॾियां जितोड़ेनि असां खे रस्ते थे रश बि न मिली ऐं जंहिं जीअं हलियो तीअं ई उते पहुंचायईं मां रस्ते ते हिन खे कुझु बीहारियो बि न त मां वीह रुपया हिन खे छा जे ॻाल्हि जा वधीक ॾियां तंहिं करे मां तव्हां जे ड्राईवर खे हाणे पेसा न ॾिना आहिनि मूंखे तव्हां ॿुधायो महिरबानी करे मूंखे हाणे छा करणो आहे